हैलो अंजी अंजी आं आं

आं असें लैना केह् प्राईज़ ऐ ओह्दा रेट केह् ऐ ओह्दा अंजी अच्छा अच्छा मैहंगा बड़ा रेट घट्ट करी ओड़ो आं आं ते किन्ना साईज़ ऐ एह्दा ठीक होई ठीक देई जायो